हँ हम पिछले साले राजगीर गेल रहली आओर वहाँके पर्वत देखिके हमरा काफी अच्छा लागल वहाँके पर्वत काफी हरा भरा रहलक आओर काफी देखैमे सुन्दर रहलक वहाँ भी बहुत धर्मके आओर भी बहुत सारा बहुत सारा लोक सब रहलक जे अपना धर्मके जे भी मूर्ति बा ओसब देखे आ रहलक आओर वहाँके पर्वत काफी ऊँचा ऊँचा रहलक जकरा देखिके हमरा काफी सुन्दर लागल आओर हमे यही चाहै छी की हम फेरसँ वहाँ दुबारा जाउ आओर उ सारा पर्वत देखू उ सारा आदमी उसमे जितना भी आ रहलक बौद्ध धर्मके ओ सबसँ मिलू ओकरा धर्मके बारेमे जानू अपना धर्मके बारेमे भी बताबू ई सब हम फिरसँ करै लए चाहै छी आओर राजगीरके सुन्दरता बहुत ही अच्छा बा आओर वहाँ पर्वतपर चढ़ै लए पहिले तऽ हमरा डर भी लागत रहलऽ लेकिन जब चढ़ली सबके साथे तऽ हमरा तनको डर नहि लागल आओर हमरा काफी अच्छा महसूस भेल तऽ हम फेर चाहै छी की हम फेरसँ दोबारा राजगीर जाउ फेरसँ वहाँपर घूमूँ वहाँके पर्वत देखू वहाँके आनन्द लू वहाँके सभीसँ मिलू अपनासँ बात बातचीत एक दोसराके बताबू फेरसँ वैसे घुल मिलके रहू आओर फेरसँ हम ई सब करै लए चाहै छी